जन धन योजना प्रधान मंत्री जी हिकु सुठी योजना आहे छोकी हीउ प्रधान मंत्री मोदी जी हिकु इहा योजना ठाहियलु आहे की हिन सां माण्हू खे अॻियां वाधारो मिले हुअं त हिन जे बारे में असांखे हेतिरो नॉलेज कोन्हे पर जेतिरो आहे होतिरो असां ॿुधाए सघूं था की पंहिंजे देश जा प्रधान मंत्री अगरि हीउ माण्हुनि लाइ ठाहे आई आहे त ग़लति योजना कोन्हे जेतिरो माण्हू उन्हनि जो कंदा आहिनि की अॻियां वधाई रहूं होतिरे माण्हुनि जे लाइ सही आहे छोकी जन धन योजना हिकु अहिड़ी हिकु अहिड़ी योजना प्रधान मंत्री ठाही आहे जेके माण्हुनि लाइ ग़रीबु माण्हुनि लाइ सही आहे जेके ग़रीबु माण्हू आहिनि जंहिंजे बैंकुनि में न खाता आहिनि जंहिंखे पेंशनूं ईंदियूं आहिनि जेका ग़रीबु माण्हू आहिनि हुननि जे लाइ इहे योजना बिल्कुलु सही आहे छोकी पंहिंजे देश जा प्रधान मंत्री योजना अधिक्तम त हुअ सभिनि लाइ ठाही आहे पर ग़रीबु माण्हू लाइ वधीक फ़ाइदेमंद आहे छोकी हीअ जन धन योजना हिकु प्रधान मंत्री जो ठाहे हिकु सुठी योजना आहे